आबके लोक तऽ हमसब हमरासबके जुगमे तऽ फोटो लोक घिचबै तऽ मुँह हाथ झाँपिकऽ शादिओ बिआह होइ तऽ धोतीसँ झाँपि दै तहन शादी होइ आओर तहन हमरासबके फोटो घिचबै आबके लोक तऽ वएह वीडिओ कैमरा अबै छै एहिना रहै छै मुँह कान उघारि लै छै फोटो घिचा लै छै आओर पहिलेके लोकके लोग घोघ तनाकऽ मुँह झाँपिकऽ तहन ओ फोटो घिचबै आब तऽ कोनो लाज शरम छहिए नहि कहुना घिचेलक फोटो फाटो आओर हमरासबके जुगमे बड़ रहै जे मुँहे कान झाँपिकऽ फोटो घिचबै सबके सामने मे साउसोसब रहल ससुरो रहल तऽ एहिना फोटो घिचेलक आओर आब तऽ भऽ गेलै वीडिओ कैमरा तऽ लड़कीसबके तऽ पहिलहिसँ फोटो घिचाएल सब बिध बेवहार भेल आब तऽ कोनो घूँघट डालैके कामे नहि छै आओर पहिलुका लोक तऽ घूँघट डालिकऽ हमसब फोटो घिचबैए तऽ हमरासबके तऽ जेहन जुगमे रहतै तेहने करतै एखनके जुग एहन भऽ गेलै तऽ एनाहिते धिआपुता घिचबै छै आओर हमरासबके जुगमे तऽ सबचीज रहै लाजसँ शरमसँ लोक घोघ तानिकऽ फोटो घिचबै हमरासबके तऽ एखनो ओहने फोटो छै आओर कि कहिए